ہندوستان کی تحریک آزادی ایک عظیم اور طویل جد وجہد تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جان وقت اور وسائل قربان کی تاکہ ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا جا سکے یہ صرف ایک سیاسی تحریک نہیں تھی بلکہ ایک قومی بیداری کی علامت تھی جس نے ملک ہر طبقے مذہب اور علاقے کو جوڑا اہم باتیں جو تحریک آزادی کو خاص بناتی ہیں یہ تحریک عدم تشدد اور سچائی جیسے اصولوں پر بھی مبنی تھی کئی بار پرامن احتجاج ہوئے جو کبھی انقلابی تحریکیں بھی سامنے آئیں اس جدو جہد میں عورتیں کسان مزدور طالب علم اور عام لوگ بھی شامل ہوئے جد و جہد اہم واقعات ایک آٹھ پانچ سات کی پہلی جنگ آزادی منگل پانڈے رانی لکشمی بائی تانتیہ ٹوپے جیسے بہادروں نے قیادت کی یہ پہلا بڑا قدم تھا انگریزوں کے خلاف ایک نو زیرو پانچ بنگال کی تقسیم کے خلاف تحریک سورو چند بوس بال گنگا دھر تلک جیسے رہنما سرگرم تھے ایک نو نو جلیاں والا باغ قتل عام جنرل ڈائر کے حکم پر سیکروں نہتے لوگ مارے گئے اس واقعے نے پورے ہندوستان کو جھنجھوڑ دیا